जों जुमाय सङो एमाव देनानै फुनो जुमाय फास किजिआव सयथा सातथा एमाव होयो बेखौनो संनानै फानो जों दाउ अमा फिनो थाखाय आदार गैयैआव बिदिनो संनानै फाननानै गथ' गथाइ बेजोंनो जाहोयो लोंहोयो बेजोंनो माइरं दैरं बायनानै जायो बेजोंनो संख्रि बानलु बायो जुमाय संनानै एखमब्ला समाव एमावबो देयो जुमाय सङो एखमब्ला जुमाया थोजोबा एमाव देनानै फाननानै बेजोंनो फेहेरनानै जुमाय संफिनो जोङो बेजोंनो गथ' गथाइ लेखा फोरोङो एसे एनै लेखा बायनो खाथा फावथेन बायनो बेजोंनो गाननाय जोमनाय होयो माखासे खरसा जानानै माखासे लेखा फोरोङो बेजोंनो एखमब्ला समाव बेजोंनो एमाव देनानै एखमब्ला समाव अमा दाउ फिबाय गुन्दै बायनानै होबाय अमानो आदार होनो थाखाय जुमाय संनानै एखामब्ला जुमाय मावनाय समावबो थास' थोयै समावबो अमानो थास' रुनानै गारसननानै होबाय जों गथ' गथाइ फेदेरनो थाखाय